गामि ओनसोलफोराव हाय गिदिर आबादारि फालांगिफोरा फिसा फिसा आबादारि फालांगिफोरखौहाय बिराद खहा खालमो आरोखि जेरै बिदि गिदिर आबादारि फोरनाथ' थाखा मेरला थाबाय नालाय ओमफ्राय बिसिनाथ' ट्रेक्टार बिदि आरि थाजोबो नालाय बिसोरथ' ट्रेक्टार आरिफोरजोंसो हालिवो ट्रैक्टार आरि ट्रैक्टारफोरजों हालिवबाथ' थाब थाब मैगं मोनजायो लोगोसे थाब थाब फालांगिबो खालामनो हागोन बिदिनालाय ओंखायनो बिसोरो ट्रेक्टारफोरजों हालिवनानै हाय आबाद खालामो आरो लोगोसे बिसोरो आबादफोरखौ देरहोनो फेदेरनो थाखाय मुलिबो बाहायनानै मुलिबो बाहायो आरोखि ओमफ्राय फारसेथिं बिदि फिसा फिसा फालांगिफोरनाथ' आबादारि फालांगिफोरनाथ' थाखा फाइ बारा थाखा गैला ओमफ्राय बिसोरथ' नांगालजों हालौनाय जायो नालाय ओमफ्राय बिसोरथ' मुलि बाहाया जेन'बा गोबोरखि हासार बिदिजोंसो बिसोरो मैगंफोरखौ फेदेरो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बिस्रा गिदिर आबादारि फालांगिफोराथ' मालाय मैगङा देरगोर जोबसै मुलि बाहायनानै ट्रेक्टार जों हालौनानै ओमफ्राय बिस्रा बाजारफ्रावहाय फानहैगोरसै बेबायदिनो बिसोर फालांगि खालामसै आरो ओमफ्राय ओजों गामि बिदिनो गामिनि फिसा फिसा आबादारि फालांगिफोरनि मैगंफोरखौ रावबो बायला नालाय ओमफाय बिदियावनो बिसिना खहा जानसै आरो मानसिफ्राबो दा बाजारफ्रावहाय बिदि मुलिजों फेदेरनाय आरि मैगंफोरखौसो बांसिन बायोनालाय बैसोर जेन'बा गिदिर गिदिर आबादारिफोरनि मैगंखौसो बांसिन बायो नालाय बिदियावनो गामियारि ओनसोलाव गिदिर आबादारि ओमफ्राय फिसा आबादारिनि सायावहाय बादि लायनाय बादि जायो आरो ओमफ्राय बेवहायनो फिसा फिसा आबादारिफोरना खहा जानोसै